देश में वर्तमान में अस्पताल और मेडिकल की जो सुविधा हैं उनमें सुधार की जरूरत तो है कुछ सुधार हुआ भी है आजादी के बाद बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हुई है धीरे धीरे सुधार हो भी रहा है सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं उसके बारे में और थोड़ा सुधार होगा आने वाले समय में लगता है जिस हिसाब से सरकार कोशिशें कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके सरकार ने योजनाएँ भी शुरू करी है गंभीर बीमारियों के लिए जिसमें गंभीर बीमारी में सरकार के द्वारा कुछ गंभीर बीमारियाँ होती हैं उनमें पैसा भी दिया जाता है जिससे लोगों को इलाज कराने में आसानी हो सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध होती है सारे हॉस्पिटलों की डिटेल उपलब्ध होती है सरकार ने बहुत सारे एम्स हॉस्पिटल भी बनाया जहाँ गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सकता है कुछ बीमारियों में या गंभीर बीमारियों में सरकार की कोशिशें अच्छी हैं थोड़ा और सुधार की जरूरत है और लगता है आने वाले समय में जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है सुधार होगा कोविड के समय भी सरकार ने काफी अच्छी तरीके से उन चीजों के हैंडल करा है ऑक्सीजन की कमी थी उसके बाद भी सरकार ने उस पर अच्छी तरीके से कोशिश करी और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करा लोगों को बेहतर इलाज दिया हमारे जनसंख्या के हिसाब से अस्पतालों की कमी है लेकिन आने वाले समय में हो सकता उसमें सुधार होगा समय लगेगा धीरे धीरे लेकिन लगता है कि हो जाएगा उसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी कोशिश करना होगी लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा सभी चीजों के बारे में जानकारियाँ लेना होगी निकालना होंगी आज कल वैसे तो ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध हैं फिर भी थोड़ा सा सुधार और होना चाहिए मुझे लगता है और होगा आने वाले समय में और धीरे धीरे सस्ता इलाज और होता जाएगा उस पर सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में और बेहतर ढंग से कोशिश होगी तो और अच्छा हो जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में जो भी मेडिकल सेवाएँ हैं वो अच्छी हैं सस्ती हैं दूसरे देशों की तुलना में और आने वाले समय में और अच्छी होंगी जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है उसमें लगता है कि वो जल्दी सुधार आपको दिखता हुआ नजर आएगा